وقت کے ساتھ زبان کی تبدیلی عام ہوتی ہے جیسے لغت میں نئے الفاظ شامل ہوتے ہیں گفتگو کے مانند انداز بھی تبدیل ہوتا ہے اور اصطلاحات کی معنوں میں تبدیلی آتی ہے میرے ذریعے آپ کو اس زمین پر ہزاروں زبانوں میں تبدیلیاں دیکھنے کو ملتی ہیں جیسے کہ انٹرنیٹ رسائی اور انٹر کلچر کمیونکیشن کے اثرات وغیرہ